हँ तऽ हमसभ देवघर हम अपन बर सङ्गे ओझाजी सङ्गे गेल रहुँ ओहि रास्तामे हम देखलहुँ जे अखनो एहन एहन आदमीसभ छथिन जे माय बापके जेना श्रवण कुमार चंगेरामे लएके गेलखिन रहे तहिना अखनो देखय लऽ भेटल ओहि रस्तामे जे अपन माय बापके लए जाइत रहथिन तऽ देखके बहुत आश्चर्य भेल आ अचंभित भेलहुँ जे अखनो एहन आदमी अहिठाम छै एहि मिथिलामे जे एना एना कएकऽ लै जाइत छै हमसभ देवघरमे सात दिनम छओ दिन सात दिनमे केलहुँ तऽ इएह एकटा अथी देखलहुँ आ पहिलुक पहिलुक बेर पैदल गेल रहुँ तऽ कनि अचंभित भेलहुँ आ बड़ी आश्चर्य लागल